جب میں اپنے معاشرے کو اور دنیوی حالات کو دیکھتا ہوں تو اسی حساب سے اپنے کرداروں کو تیار کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں جب میں سماج کے اعمال اور ان کی روزمرّہ کے حالات کا جائزہ لیتا ہوں تو اسی سے کوئی نہ کوئی قابلِ اعتماد اور دلچسپ کردار بنانے کا خاص عمل مل ہی جاتا ہے معاشرے کی حالات اور ان لوگوں کا چال چلن رہن سہن لین دین آپسی ملاقات وغیرہ کو دیکھتے ہوئے مجھے کچھ نہ کچھ لکھنے کا موقع ملتا ہے تو میں وہیں چیز لکھتا ہوں جو کانوں سے سنتا ہوں اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور اس میں سے چاہے کوئی معمولی بات ہو یا غیرمعمولی بات مجھے لکھنے میں کوئی جھجھک معلوم نہیں ہوتا جو حقیقت ہے وہی لکھ دیتا ہوں